हैलो कैलाश पर्बत मूंखे ॿ पालक पनीर ॿ दाल ऐं अठ फुलिका खपनि ऐं उन्हनि में थूम ऐं बसर न खपे फुलिकनि ते बि गिहु घटि खपे छा तव्हां वटि कोई अहिड़ो ऐप या वैबसाइट आहे त जंहिंमें मां इहे हिदायतूं लिखी मोकिलिया जीअं तव्हां खां न विसिरे थैंक्यू महिरबानी